डांस साढ़ा बड़ा शैल इक बड़ा शैल प्लैटफार्म ऐ अग्गे बढ़ने दा डांस की लोक पैह्ले बड़ा मान्यता रक्खदे हे पराने डांस बड़े शैल होंदे हे कत्थक जि'यां कत्थक डांस क्लासिकल डांस एह् सारे लोक पैह्ले बड़ा पसंद करदे हे बट अजकल्ल लोक जैदातर बालीवुड डांस पसंद करदे ते कत्थक बगैरा इन डांस गी घट्ट प्रैफर करदे पैह्ले साढ़ा डांस बड़ा स्हेई होंदा हा अजकल्ल लोक डांस की इ'न्ना म्हत्तव हैनी करदे डांस की अजकल्ल लोक गलत तरीके कन्नै लैंदे ते लोक अपनी क्वालटियां अपनी क्वालटियां एह् घट्ट करी ओड़दे डांस करना बंद करीओड़दे क्यूंकि लोकें दी वजह् कन्नै